बोलिये क्या क्या चाहिए आपके मेरे यहाँ तो हाँ बहुत सब्ज़ियाँ हैं आलू है टमाटर है बैंगन है लौकी है पालक है क्या क्या चाहिए आपको गोभी इस समय तो तीस रुपये रेट है एक फूल का टमाटर सत्तर रुपये किलो है पालक चालीस रुपये किलो है मटर मटर भी चालीस रुपये है अभी कम कम तो रेट बता रहे हैं आपको अब इतना कम कहाँ से करें चलिए आइए एक दिन लेंगे तो कम करेंगे हाँ क्या क्या लेंगी कि सौ रुपये में आजकल सौ रुपये क्या मिलता है कि सौ रुपये में पूरा सब्ज़ी आ जाएगा अब सारा सब्ज़ी लेंगे और सौ रुपये में आइए एक जो जो लेंगे और कम रेट कर देंगे दो तीन रुपये और क्या कर सकते हैं आप दुकान पर नहीं आएँगी फोन पर ही पूरा बता दें ऐसा कहाँ होता है आइए दुकान पर देख लीजिए सब्ज़ी दुकान पर ही हैं ठीक है अच्छा आइए दे रहे हैं हाँ दे रहे हैं ठीक है बीस रुपये किलो कहाँ से होगा जहाँ चालीस रुपये किलो है बीस रुपये किलो हम कैसे दे दें आपको चालीस रुपये लगा सकते हैं लेकिन बीस रुपये हम टमाटर नहीं लगाएँगे बहुत बहुत करेंगे चालीस रुपये किलो आपको टमाटर बताए हैं तो हम बहुत कर सकते हैं पत्त पैंतीस रुपये दे सकते हैं इससे कम नहीं दे पाएँगे आइए फिर नया पुराना दोनों है नया है इस समय पचास रुपया किलो नहीं पैंतालीस का देंगे चालीस में कैसे दे दें चालीस में नहीं होगा नहीं चालीस में नहीं हो पाएगा पैंतालीस में आइए हम दे दे रहे हैं आपको चालीस में नहीं देंगे ठीक है नमस्ते